आमगेर पयली पासून न्यूजपेपर हाडटात तो म्हटल्यार लोकमत म्हाजो डॅडी आजो सगले जाण पयलींच्यान तोच न्यूजपेपर यूज करता आनी आतां नी सुद्दा तोच न्यूजपेपर यूज करतात ततूर भरपूर अशी म्हायती आसता जी की आमकां खूब लायफान यूज पडटा आनी तितून म्हाजो फेवरेट पार्ट म्हटल्यार क्रिकेटीचो आसा क्रिकेटीचे भरपूर भितर इनफोमेशन आसता आनी खंयचेय खेळडू किदें करता तें बी आसता आनी तेतून म्हटले म्हाजो फेवरेट खेळडू म्हटल्यार रोहीत शर्मा तेजे तो खूब हारड वर्कींग आसा आनी तो खूब असो बरो स्पोर्ट्स प्लेयर आसा आनी तो आपल्या टिमीक बरो सांबाळटा तांकां बरो तेंकां बरें या सांगता बीन सारक्या कशें खेळपाक जाय कशें कशें आपूण रावपाक जाय खंयच्या जाग्यार रावपाक जाय केन्ना खंय खंयची ट्रीक यूज करप ती बीन सांगता आनी तो म्हटल्यार सारको खूब बरो खेळडूो आसा आनी तो म्हाज्या म्हाजो खूब फेवरेट आसा आनी तेणी खूब अशें बरें काम केल्लेलें आसा तेका ट्रॉफीज बिनूय बरे मेळल्ले आसा आनी लोकांक तो खूब आवडटा आनी तिनी काम बीन बरें केल्ललें आसा